हैलो हां जी म्हाराज म्हाराज तुसें कु'त्थै जाना ऐ अच्छा इत्थें बड़ियां जगहा न घुम्मनै आह्लियां जि'यां कि इसी एह् जम्मू ऐ इत्थै मतलब कि बड़ी धार्मिक जगहां न ठीक ऐ घुम्मनै फिरने गी में तुसेंगी सनानी आं कि इत्थै वैशनो माता बी ऐ उत्थै मतलब बड़े लोक जंदे न बड़े दूरा दूरा लोक बी औंदे न इत्थै की असें दर्शन करने गी जाना ऐ बड़ी मन्नी परमन्नी दी जगह ऐ बड़ियां मतलब की लोकें दियां जेह्ड़ियां मनै दियां गल्लां होंदियां ओह् सनांदे उत्थै जाइयै ते उ'नें गी मतलब की पूरियां बी होंदियां बड़े लोकें दियां पूरियां होइयां इक्क बाह्वे आह्ली माता बी ऐ ओह्बी बड़ी मन्नी परमन्नी दी जगह ऐ उत्थै बी लोक जंदे घुम्मनै ताहीं ओह्दे कोल गै इत्थें बाग ए बाहु बी ऐ फाह्ट ऐ ओह् इक्क किस्म दा ते उत्थै बड़ी गै जगह मतलब उत्थै दिक्खनै गी ते लोक पिकनिक जि'यां की घुम्मन जंदे लोग स्कूलें बिच बी बड़े मतलब की जेल्लै बच्चें गी लेइयै जंदे टीचर घुमामानै आस्तै फिर श्रीनगर आह्ली साइड बी बड़ियां जगहां न घुम्मनै ताहीं जम्मू इक मतलब एह् गै मतलब जित्थेै बड़ी जगह जित्थै बंदे घुम्मी सकदे जि'यां अखनूर आह्ली साईड चिनाब दरेआ ऐ ऐनी उत्थै बी बंदा जाई सकदा घुम्मनै ताहीं ते होर पुच्छना किश ते होर बी पुच्छी सकदे की तुं'दा कुत्थै मन ऐ जाने ताहीं जैदा जि'यां कि में तुसेंगी सुनाया ऐ कीऽ भला जि'यां की इद्धर बाह्वे आह्ली माता ऐ अखनूर बी ऐ फिर उद्धर वैश्नो माता बी ऐ पत्नीटॉप बी ऐ उत्थै लोक जेल्लै नमां नमां ब्याह् होंदा निं लोकें दा ते उत्थै जंदे जैदातर घुम्मनै आस्तै की जेह्ड़ा हनीमून होंदा ना जेह्ड़ा ते ओह् मनान ते जैदातर तां जंद लोक ते ठीक ऐ फिर ते तुसें ई सनाई ओड़ेआ में बड़ा बिज़ी होना ऐ हून ते में जन्ना फिर बाय बाय टाटा